दुनियामे हमर सबसे पसंदीदा जगह अगर कहबै तऽ अगर हमरा पसीन पसंदीदा दुनिया मे हमर जगह पसंदीदा देश हमरा अमेरिका है अब अगर हम कहियो घूमय के मौका मिलतै तऽ हम अमेरिका घूमय के चाहबै कैला कि ओ बहुत ही विकसित देश है बहुत ही जादा तऽ वही जगह हम घूमय के चाहबै कैला कि हमरा बहुत पसंदे है बचपन से छै जब हम स्कूल मे पढ़ैत रहली तहिए से हमरा पसंद है तब हमे अमेरिके घूमय के चाहबै अमेरिका देश हमरा बहुत पसन्द है दुनिया मे हमर कही घूमय चाहबै तऽ अमेरिका मे इहे बात छै